ہمارے یہاں مئو کے لوگ عام طور پر اردو اور ہندی زبان بولتے ہیں لیکن علاقائی اعتبار سے اس کو دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں ایک مئو والی زبان جو عموماً مسلم طبقہ بولتا ہے اور بھوجپوری ہندو طبقہ کی زبان ہے اس طرح سے دیکھا جائے تو ہمارے مئو میں مئو والی اور بھوجپوری زبان بھی ہے